मनुष्य एवं कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊँचाई पर पहुंच जाए या फिर कितना भी बड़ा आदमी बन जाए परंतु वह अपनी जड़ो से हमेशा ही जुड़ा रहना चाहता है ऐसा करने से हमें अपने परंपराओं अपने संस्कृति एवं अपने जड़ों से जुड़े रहने का एहसास होता रहता है जैसे कि हम बात करे तो मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी यह नौकरी कुछ दिनों पेहले दुबई में लगी हुई थी परंतु मैं दुबई में जा कर के सेवा प्रदान नहीं करना चाहता था मैं यहीं भारतवर्ष में रह कर के अपना सेवा अपनी भारत माता को देना चाहता था क्योंकि मैं हमेशा ही अपने जड़ो से जुड़े रहना चाहता हूँ चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ परंतु मैं अपने गाँव ग्राम अपने शहर को कभी भी नहीं भूला पाऊँगा क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा एवं मैं आज जिस भी मुक़ाम पर खड़ा हूँ उन सभी में मेरी ग्रामीण एवं मेरी जड़ो से जुड़े रहने का सदा ही मुझे याद दिलाती रहती हैं